मध्य प्रदेश चारों ओर से ज़मीन से घिरा हुआ है यहाँ समुद्र तट नहीं है पर यहाँ विभिन्न प्रकार की नदियाँ हैं जो पर्यटन का अच्छा केंद्र है जैसे नर्मदा बेतवा ताप्ती चंबल पह विभिन्न प्रकार की नदियाँ हैं जिनमें लोग तैराकी करते हैं और नहाते भी हैं धूप सेकते हैं यह पर्यटन का एक अच्छा क्षेत्र कह सकते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी में नर्मदा मुख्य है क्योंकि यह सबसे लंबी नदी हैं मध्य प्रदेश में इसमें विभिन्न प्रकार के डैम भी हैं जिससे आसपास की क्षेत्रों में खेती के लिए सिंचाई की जाती हैं नदियाँ क्या है बहुत अच्छा माध्यम है पर्यटन का यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं धार्मिक भावना से या पर्यटन की भावना से